सीतामढ़ीके स्थानीय सरकारके राजनीतिक व्यवस्था तऽ बहुत अच्छा छै आब बहुत सारा काम भी कयले पहिले तऽ सीतामढ़ी ओते विकसित नहिए रहले हऽ लेकिन अब की हइ कि आब जे विधायक आयल हइ नया विधायक सुनील कुमार पिंटू जी ओ बहुत सारा सहयोग देले हइ बहुत सारा व्यवस्था कयले हइ प्रशासनके सम्बन्धमे यहाँके डी एम भी मनीष कुमार मीणा जी हइ ओ बहुत अच्छासँ व्यवस्था कयले हइ इस्कुलके साफ सफाइपर नाली नहर ईसभपर यहाँ तक कि किसानपर भी खूब ध्यान देले हइ लड़कीके शिक्षापर जगह जगहपर मध्याह्न भोजन जे होय छै ओहिसबपर ध्यान देले हइ मनीष कुमार मीणा जी हमरासभके यहाँके जे डी एम हइ ओ तऽ बहुत ज्यादा इस्कुलके निगरानी भी करै छै शिक्षकसभ लेटसँ अबै छै ओहिसभपर ध्यान दै छै ओहे हइ कि लेकिन किछु किछु अइसन चीज हइ जे यहाँ सुधारके जरूरत हइ जैसेकि मेन मार्केटमे यहाँ की हइ नालीके व्यवस्था ना हइ तऽ पानि चलि अबै छै किछु किछु अइसन इस्कुल हइ जे पूरे तरहसँ ध्वस्त हो गेल हइ तऽ सरकार यहाँके प्रशासनके चाही कि वहाँ स्कूलके मरम्मत करायल जाइ वहाँ शिक्षकके भी व्यवस्था ना हइ शिक्षकके कमीके वजहसँ बच्चा पढ़यमे मन नहि लगाबै छै तऽ प्रशासनके ईसभ सुधारपर ध्यान देबयके चाही ओहिके बाद सभसँ मेन महत्वपूर्ण दिक्कत ई हइ यहाँ कि यहाँ बहुत सारा कॉलेज अइसन हइ जे मेन रोडमे पड़ै छै इग्ज़ैमके टाइममे जब बोर्डके इग्ज़ैम अबै छै तऽ पूरा शहर ही जाम हो जाइ छै तऽ सरकारके कुछ अइसन रोडके व्यवस्था भी करयके चाही प्रशासनके कि या फिर जो सड़कके साइडमे जो ठेला उला लगबै छै ओहिटाइममे कमसँ कम ओकरासभके बन्द कर देल जाय ताकि बच्चासभके दिक्कत ना होइ बच्चाके गार्जियन रहै छै ओकरासभके ईसभमे ने बहुत ज्यादा दिक्कत होय लगै छै कुछ कुछ बच्चा अइसन होइ छै कि साधन यातायातके साधन ना होयके वजहसँ ओ तऽ कॉलेजमे पहुँच भी नहि पबै छै तऽ हम सरकारसँ इएह हइ कि सीतामढ़ी सरकार जे हइ प्रतिनिधि यहाँपर हइ विधायकसभ है आ जतेक भी नगर निगम हइ अब तऽ नगर निगम बनि गेल हइ तऽ ईसभके ना व्यवस्था करयके चाही जिलाके अच्छा करयके लेल हर तरहसँ संस्कृतिक कार्यक्रमके व्यवस्था करयके चाही ताकि सीतामढ़ी जिला बिहारके सभजिलामे नाम रौशन करय बहुत सारा डी एम अइसन एलय जे बहुत सारा काम केलकै बहुत सारा अइसन एलै जे पूरा खराबे कर देलकै एहीलेल प्रशासनके ध्यान देबयके चाही बाँकी बात आओरो चीजमे तऽ ठीके हइ यहाँ प्रतिनिधि भी हइ जे विधायक हइ हुनकर प्रतिनिधि भी रहै छै